मैं पसंदीदा पत्रिका तो बहुत सारी हैं मैं बचपन में चंपक पढ़ती थी जो एक पत्रिका थी यह बच्चों के लिए आती है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और इसमें रंग बिरंगे चित्र होते हैं जो बहुत आकर्षक लगते हैं समाचार पत्र की बात करें तो हमारे यहाँ दैनिक भास्कर आता है जो मध्य प्रदेश का लोकल समाचार पत्र है यहाँ का क्षेत्रीय समाचार पत्र है जो मुझे पसंद है उसमें सारी मध्य प्रदेश की सारी बड़ी छोटी घटनाओं को राजनीतिक घटनाऍं आर्थिक घटनाऍं सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया गया है और मुझे बड़े न्यूज़ में लल्लन टॉप करके एक न्यूज़ रिपोट आती है यूटूब पे वो पसंद है मैं उसे बहुत देखना पसंद करती हूँ क्योंकि उसमें जो पत्रकारिता जिस तरह से की जाती है या जिस तरह से हमें खबर दी जाती है वह बहुत अच्छा और रोचक है वह सभी चीज़ों को वह प्रयास करते हैं कि वह सभी चीज़ों को दिखाऍं और मुझे और भी बहुत अन्य कार्यक्रम पसंद हैं जैसे मैं यूटूब पे ही बहुत सारी कार्यक्रम देखती हूँ वो मुझे पसंद हैं और मैं उन्हीं से सीखती हूँ